जी हाँ मैंने ऐसी किताब पढ़ी है जिसे वास्तव में आपके दिमाग़ को चैलेंज किया है यह किताब रामायण है रामायण भारतीय साहित्य का महेतपूर्ण ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मिकी द्वारा रचा गया है इसमें प्रभु राम की जीवनी धर्म नीति और मानवता के सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन किया है राम की पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़ कर वनवास लंका यात्रा और युद्ध के माध्यम से उनके जीवन की उत्कृष्टा को दर्शाया है रामायण में उभरते विभिन्न चुनौतियों जैसे कि रावण का पराक्रम हनुमान जी की भक्ति और सीता जी की परीक्षा राम का धर्म चरित्र चुनौतियों का सामना करने में समर्थ और धर्म के माध्यम से जीवन को महेत्वपूर्ण सीखें प्रदान करते हैं श्री राम एक पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम थे जिनके द्वारा ही कई रावण का अंत किया है धन्यवाद